जी नहीं हिन्दी बोलने में हमें कभी कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि हिन्दी हमारी मात्र भाषा है हिन्दी हमें बोल बोलना बहुत पसंद है क्योंकि बचपन में सब से पहले हम ने हिन्दी में ही अपने माँ को माँ बोला था हिन्दी हमारी मात्र भाषा है उस से हम को कोई दिक्कत नहीं आई हिन्दी हमें बहुत ही प्यारा है हिन्दी बोलिए तो हम किसी लेकिन आज कि जनरेशन के बच्चे हैं जो हिन्दी बोलना भूल गए हैं वो फ़ोरेन में जा के इंग्लिश सीख के हिन्दी बोलना भूल जा रहे उन्हे ऐसा नहीं करना क्योंकि हिन्दी हमारी मात्र भाषा है